जेका लघू ऐं मध्यम बिजनेस हूंदा आहिनि हो अधिकतर रिटेल काउंटर वारा हूंदा आहिनि ऐं हिन ई करे हो जेका बि असांजा ग्राहक आहिनि हुननि सां डायरेक्टली जुड़ियल हूंदा आहिनि त उन्हनि खे ख़बरु हूंदी आहे की भाई माण्हुनि खे कहिड़ी शइ जी ज़रूरत आहे कहिड़े टाइप जी शइ जी ज़रूरत आहे त हुअ सॼी इंफॉर्मेशन कलैक्ट करे पोइ जेका बि वॾा वॾा बिजनेस आहिनि या होलसेल वारा बिजनेस आहिनि उन्हनि खे ॿुधाईंदा आहिनि ऐं हिन जे करे हो वॾे बिज़नेसनि खे स्पोर्ट करद स्पोर्ट कंदा आहिनि त हिन में हुननि जो बि फ़ाइदो थींदो आहे ऐं जेका वॾा वॾा बिजनेस आहिनि मैंयुकैक्चरिंग वारा होलसेल वारा हुननि खे बि फ़ाइदो थींदो आहे त जेका वॾा बिजनेस आहिनि हो बि किथे न किथे नंढनि बिज़नेसनि ते टिकियलु आहिनि